जी आप भारती जी बात कर रहे हैं आप मेरे को है ना आपके बेटे के बारे में बात करना थी मैं विराट की टीचर बात कर रही हूँ मैथ्स की मुझे यह बोलना था कि आप विराट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या उसको अभी जो एम एस टी हुई थी उसमें भी है ना उसको बहुत कम नम्बर आये थे और अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं आप उस पर ध्यान

तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या नहीं पहले तो वो अच्छा पढ़ता था अब तो अभी अचानक से उसको इतने कम नम्बर आने लगे हैं तो कुछ घर में कुछ विवाद वगैरह तो नहीं चल रहा है नहीं वह मतलब एकदम सहमा सहमा सा रहने लगा है आजकल किसी से बात भी नहीं करता है और पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है पहले उसको अच्छे नम्बर आते थे आजकल उसको अच्छे नम्बर भी नहीं आते है तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि है ना उसकी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और अभी प्रीबोर्ड चल रही है तो अभी तो ठीक है पर फाइनल एग्ज़ाम में आप बिल्कुल लेट लाली मत कीजिएगा क्योकि है ना क्योंकि इस्कूल में तो हम लोग कवर करवाते हैं लेकिन घर पर रिवीजन की ज़रूरत भी है आप ब ब रिवीजन क क तो आप कोशिश कीजिएगा कि हाँ वह तो है पर जैसे है ना अभी बच्चे पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से ही कुछ तो घबरा जाते हैं है ना तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दो से तीन बार रिवीज़न करा पाओ और अगर नहीं करा पाओ तो एक बार तो प्लीज़ कराइएगा ठीक है थैंक्यू